हलो मैम नमस्ते हमें आपसे मिलना है हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं आप जितना अच्छा गेम खेलती हैं कि आपके और आज भी बहुत आप करते हैं औ बहुत अच्छा लगता है अच्छा फ़ील होता है और हम आपसे मिलना चाहते हैं कहाँ पर मिलोगे आप अयोध्या से हैं अयोध्या

बस आप कहाँ मिलोगे ठीक है तो कितने टाइम हाँ आ सकते हैं क्योंकि आपको बहुत ना तो देखने के लिए मेरा है कि आपसे कितने जल्दी मिल जाएँ और कितना आपके साथ है

और बहुत मिस करते हैं न कितनी जल्दी बहुत जल्द मतलब बहुत जल्दी मेको मन कर रहा है कितनी जल्दी हम आपसे मिल लें क्योंकि हम बहुत पसंद करते हैं बहुत रात में भी जब भी देखते हैं ना आपको आपको ही देखते हैं बस

हाँ वो तो है हाँ तभी यही न वही तो दिलों दिमाग चलता रहता है न इसलिए हम आपको बहुत मिस करते हैं बहुत पसंद भी करते हैं इसलिए हम बहुत बेचैन हैं आपसे मिलने के लिए कहाँ पर हो ठीक है दिल्ली से जल्द आ जाएँ हाँ जी तो हाँ जी बहुत अच्छा बहुत आराम से ठीक है मैम मैम आइएगा मैम